ترقی اور نشو و نما کے لحاظ سے سینٹرل دہلی ضلع کو درپیش اور چلینج مواقع یہ ہیں بڑی جھیلیں سوکھی پڑی ہیں ہوا کی آلودگی بہت بڑھ گئی ہے دلی میں ہریالی بہت کم ہو گئی ہے انسفراسٹرکچر کے لحاظ سے ضلع کو بہت بہتر بنانے کے لیے میں یہ سفارش کروں گا الیکٹرک کاریں بسیں چلانے کی صلاح دوں گا اور پیٹرول ڈیزل والی گاڑیاں بند کرنے کی صلاح دوں گا اور میں اور یہ سفارش کروں گا بڑی بڑی جیھلوں کو صاف کر کے انہیں دوبارہ صحیح کرنے کی صلاح دوں گا اور میں یہ سفارش کروں گا دلی میں کافی ہریالی ہو پیڑ نہ کاٹے جائیں دل میں دلی کو بہتر بنانے کے لیے یہ ساری سفارشیں کروں گا